क्या आप एक कार ड्राइवर हैं या आप के पास कोई सुविधा है जिससे हम को आप कहीं भी ले जा सकते हमें कहीं घूमने के लिए जाना है अपना मनपसंदीद जगह वैसे हमें गोहाटी जाना है असम जाना है तो आप हमें किस तरीके की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं आप हमें बुलोरो में भेजेंगे या कार में भेजेंगे और आप के साथ कैब में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं क्या आप हमें हर जगह बीच बीच में लेके घुमाएंगे और हमारे साथ जो है वह जो हमारे पास जो है हमारा पूरा परिवार है तो हमें जगह जगह घूमना है और क्या आप के क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुरक्षित ले जा सकते हैं और आप के पास क्या एक्सपीरियंस है ये आप मुझे बताइये और क्या आप मुझे आप गाँव के मतलब आप गाँव घूमे हैं या फ़िर शहर में रहते आप कहाँ रहते हैं और आप को मतलब ले जाने के लिए क्या क्या आप को सब कुछ पता है या नहीं ये सारी हमसे बातें बताइये और आप के पास जो एजेंसी में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसका हम लोग का उपयोग करके अपनी जर्नी को आसानी से इंज्वाय करते करते हम लोग जा सकते हैं